जेह्ड़ा में कुलर लैते दा ओह्दी आवाज बड़ी औंदी ऐ होर बिजली दा बेल जेह्ड़ा जैदा औंदा ते एह् गल्ल जेह्ड़ी माड़ी ऐ